मैंने अपने शॉपिंग कार्ट कार्ड में कई आइटम मतलब चूज़ करके कार्ट करके रखे हुए थे लेकिन किसी कारणवश मेरी बेटी की शादी पोस्टपोन हो गई है हो जाने के कारण मैं इन आइटमों को अपने चयनित आइटमों को अपने कार्ड से हटाना चाह रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस इतनी सारी लम्बी लिस्ट है मतलब अपने कार्ट में रखूँ इसलिए मैं इसे हटाना चाह रही हूँ